ہیلو السّلام علیکم و رحمتہ اللہ کیا میری بات ریحان صاحب سے ہو رہی ہے او کیا آپ کوئی ایجنسی ٹریویجنسی چلا رہے ہیں

اچھا اچھا تو بالکل ہم لوگ بھی پٹنہ سے سیمانچل کا علاقہ دورے کے لیے آ رہے ہیں وہاں کی جو مشہور چیزیں ہیں ان سب چیزوں کا معائنہ کرنے کے لیے لطف اندوز ہونے کے لیے تو آپ کا نمبر کسی نے ہم کو دیا ہے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کیا کیا سہولیات فراہم کرتے ہیں

جی

جی جی ہم لوگ پٹنہ سے آئیں گے پانچ ساتھی ہیں کل اور بہت اچھی بات ہے کہ آپ کے یہاں بہت مشہور چیزیں ہیں تو بہت مزہ آئے گا لیکن ٹھہرنے کا کیا انتظام رہے گا کھانے پینے کا کیا انتظام رہے گا اس پر کتنا خرچ آئے گا اس کے بارے میں بھی آپ تھوڑا بتا دیں جی اچھا بہت اچھی بات ہے لیکن ایک تخمیناً آپ ایک بتا دیتے کہ کتنا خرچ بڑے گا پانچ ساتھی ہیں ہم لوگ ایک یہ تین دن کے لیے ہوگا کون سی گاڑی رہے گی نان اے سی رہے گی یا اے سی پھر رہے گی اچھا اچھا اچھا ٹھیک اچھا ٹھیک ہے ان شاء اللہ پھر آپ سے ہے نا جب ملاقات ہوگی پھر تو پھر ان ساری چیزوں کے بارے میں بات ہو جائے گی ٹھیک ہے ان شاء اللہ السّلام علیکم ورحمتہ اللہ و برکاتہ